जी आप जी आप प्रियंका जी बोल रही थी हाँ हाँ जी बोलिए जी जी हम जॉइन करेंगे आपके साथ

हाँ मैं बता दूंगी मैं बता दूंगी जी जी हम वहाँ पहुँच जाएँगे पर बट उस दिन कितने वक्त पर वक्त पहुंचना है जी जी जी वैसे तो डांडिआ में लहंगा ही पहनते है तो लहँगा

जी नहीं मैं आज जाकर खरीदने वाली हूँ जी जी हाँ क्यों नहीं जी मैं मैं खरीद लाऊंगी आपके लिए ठीक हूँ और

और हमारे हमारे घर के पास से और कौन कौन जाने वाला है

हाँ हाँ मैं बता दूंगी जी जी मैं बताती अब मैं रखती हूँ